मध्य प्रदेश का सामाचार मीडिया यात्रा और पर्यटन से संमनधित मुद्दों को अलग अलग तरीक़े से दर्शाता है जैसे कि ट्रैवेल मार्केटिंग हो गई तो कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं ऐसे ऐप्स हैं जैसे गो आईबीबो हो गया मेक माई ट्रिप हो गया और भी अलग अलग तरीक़े के इक्सिगो हो गया तो इस पर हम अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं तो इस तरह की ऐड्वर्टाइज़मेंट करते हैं कि लोगों को पर्यटन की तरफ़ और ज़्यादा ढकेला जा सके और ज़्यादा पर्यटन बढ़े और कई बड़े बड़े कलाकारों से सेलिब्रिटीस एक्टर्स से जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए उनको एम्बेज़्डर बनाया जाता है पर्यटन का जो कि उसका हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं ऐड्स बनाते हैं जिससे उनको भी पैसे मिलते हैं और जो हमारा मध्य प्रदेश का पर्यटन है वो भी लाभ में जाता है और जैसे कोई घूमने आया हमारे यहाँ बाहर से तो कई लोग ब्लौगिंग करते हैं कई लोग बहऊत सारे विडिओज़ बना बना के डालते हैं अच्छाइयाँ बताते हैं बुराइयाँ बताते हैं तो उस तरह से मीडिया हमारे पर्यटन को ऐसे कवर करता है उन लोगों की कहानियाँ हमें हर जगह हर इंसान तक पहुंचाता है और जिस तरह से लोग अपने डिसीजन्स लेते हैं उस पर भी प्रभाव डालता है जैसे कोई सोच रहा हो कि कल हम नैनीताल घूमने जाएंगे लेकिन फिर वो मध्य प्रदेश में ही कहीं घूमने जाना चाहता है जैसे कि पंचमढ़ी हो गया